ہیلو میں نے سنا ہے کہ آپ کا تھئیٹر ڈراما سیناریو پیش کیا جا رہا ہے اور میں واقعہ اس میں دلچسپ رکھ میں کچھ وقت سے تھئیٹر سے وابستہ ہونا چاہتا تھا اور یہ پروڈکشن ایک اچھا موقع لگ رہا ہے میں اس بارے میں مزید جاننا چاہتا ہوں تاکہ بہتر فیصلہ کر سکوں مجھے اس میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں کیا آپ مجھے اس ڈراما کی کہانی یعنی پلاٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں جیسے یہ ڈراما کس ٹاپک پر ہے کیا یہ سنجیدہ ہے مزاحیہ ہے یا کوئی اور انداز ہے اس کے علاوہ کاسٹ میں کون لوگ شامل ہیں کیا یہ نئے لوگ ہیں یا پہلے سے تجربہ کار اداکار ہیں اور یہ پروڈکشن کے بارے میں کسی نے پہلے بھی کوئی ریویو لکھا ہے جس سے مجھے اس کی کوالٹی کا معیار اندازہ ہو سکے مجھے واقعی خوشی ہوگی اگر آپ مجھے یہ تفصیلات بتائیں تاکہ میں اپنے شامل ہونے کا فیصلہ کر سکوں